आप शुभम बेकरी से बोल रहे हैं मुझे केक चाहिए होता था मेरी बड्ड मेरी फ्रेंड की बड्डे के लिए क्या आपके पास केक कौन सी कौन सी फ्लेवर की है आप थोड़ा बताएंगे

मुझे एक बहुत बड़ा वला चाहिए ये चौक्लेट वाला क्या आप ये कितने के जी एक के जी वाला चाहिए आप मेरे पास भेज दीजिए आप डेलीवरी करते हैं ना हम पर या मुझे जा के लेना पड़ेगा मैं एक काम करता हूँ मेरे घर पर नहीं मैं एक पास ही पर एक कौलेज होगा एक मौल में मैं यहाँ पर आपको अड्रेस दे दूँगी आप यहाँ तक ले दे देंगे ना राघव लिख दीजिए

नहीं आप एक ये आप एक काम करिए आपके पास बहुत सारे डिजेन होंगे ना केक के आप एक फौटो उठा के सारी को मेरे पास भेज दीजिए मैं चुज कर के आपके पास भेज दूँगी मैं आपके व्हाट्सब नंबर में मेरा एड्रैस केक की डिजैन मैं पेमेंट आप ले कर आएंगे तो इस लड़के के पास मैं पैसे भी भेज दूँगी उसके पास

पेस्ट्री पेस्ट्री चौकलेड ये सब रखते हैं ना आपके पास हाँ ये सब की मैं बोल दूँगी आपको व्हाट्सप्प पर लिख दूँगी कितने कितने क्या आपने कितने का आप दे देंगे और कुछ है आपके पास हाँ ये भी भेज देना बेलून कैंडील और ये सब भेज देना जितने भी केक या कैप हुआ बड्डे के लिए हाँ हाँ रखिए